दुनिया च बोह्त सारियां इंटरनैशनल सिटीज़ न लेकिन जेह्कियां पंज न मी शैल लगदियां लेकिन जेह्कियां इक उठी आई दुबेई इक उठी आई लंडन इक उठी गेआ पैरिस इक उठी आई साम्बुल इक उठी आई न्यू योरक इ'यै पंज इंटरनैशनल सिटीज़ जेह्कियां मी शैल बी लगदियां ते जेह्कियां मी ओंदियां बी हैन ठीक